سوشل میڈیا ہو یا پھر آن لائن ڈانس ٹیوٹر ان جیسی ٹیكنالوجی نے ڈانس اںڈسٹری كو بہت متأثر كیا ہے كیوں كہ سوشل میڈیا كے ذریعے سے بہت ساری چیزوں كی وجہ سے آرام بھی ہوگیا ہے اور بہت ساری چیزوں كی وجہ سے كئی پریشانیاں بھی آگئی ہیں جیسے كہ لوگ عام طور پر گھروں پر بھی ڈانس وغیرہ سیكھ جاتے ہیں آن لائن ڈانس كی وجہ سے یا سوشل میڈیا كے ذریعے سے لیكن ان سب كے باوجود ان كی جو ثقافت ہوتی ہے یا ان كی جو تہذیب ہوتی ہے اس میں ان لوگوں كی بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں كیوںكہ ڈانس كے اندر بھی بہت ساری باریكیاں بھی ایسی ہوتی ہیں جو آف لائن پر ہی ممكن ہوسكتی ہیں نہ كہ آن لائن پر لیكن پھر بھی لوگ عام طور پر گھروں سے نكلنا پسند نہیں كرتے ہیں جس كی وجہ سے وہ لوگ آن لائن ڈانس كلاس ہو لیتے ہیں اور پھر سوشل میڈیا كے ذریعے سے ڈانس سیكھ لیتے ہیں یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ڈانس ٹیكنالوجی كو بہت ساری چیزوں میں وابستہ ركھتی تھیں